ہلو جی ہاں میں نے آپ کے ساپ سے سامان آرڈر کیا تھا جی نہیں میں اسے کینسل کرنا چاہتا ہوں جی نہیں وہ مجھے کہیں اور سے اس سے سستے میں مل گیا اس لیے میں کینسل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ کوٮٔی اور پروڈکٹس کا بھی ہے اور مجھے اس سے سستا مل گیا ہے اس لیے میں اسے پریفر کروں گا نہیں نہیں مجھے اسے منسوخ کر دیجئے مجھے نہیں چاہیے اوکے تھینک یو